पहिने जे अहाँकेॅं हम कहने छलहुँ हैं जे पता ओ गलत पता लिखा गेल आब जे छै जे पता हम कहि रहल छी ओहि पता पर भेज देबै नहि ने विभा झा नया बाजार सहरसा